जोंनि जायगायाव गोबां आबाद मावनाय जायो जोंनि जायगायाव माइ गायो माइ दिहुनो माइ गायनानै माइ दिहुनो फाथो फोनानै जोङो फाथो दिहुनो आरो साहा बागान खालामनानै जोङो साहा बागान दिहुननानै जोङो फानो आरो सामब्राम सामब्राम बेदर गायो आलु बेदर गायो बे आलु बेदरखौबो जोङो फानो माइरं जोङो माइखौ माइ माइरंखौ जोङो माइखौ जोङो दिरुननानै माइरं दिहुननानै जोङो फानो बे माइरंखो जोङो फाननाय जायो माइनिफ्राय दिरुननानै आरोबाव गोबां आबाद मावनाय जायो जेरैहाय न'आव जोङो खुमब्रा फिथाय दिरुनो जोगोनार फिथाय दिरुनो खांख्रिखला बिफां गायनानै जों खांख्रिखला फिथाय दिरुनो थिथा खरला जोङो फिथाय गायनानै फिथाय दिरुनो जों आबाद मावनायानो जोंनि थाखाय आंगो बिनि थाखायनो जोङो बे आबादखौ जोङो मावनानै जायो गासैबो गामिनि जाखि खाथि खालानि राइजो गामि सुबुंफोरा गासैबो बे माइ गायनाय फाथो फोनाय साहा बागान खालामनाय गय गायनाय गय फिथाइ गय गायनानै जों गय फिथाइ मोनो बे गय फिथाइखौबो जोङो फानो फाननानै जोङो रां मोनो बे रां मोननायजोंनो जोङो सोलियो आरोबाव गोबां जों गायबावो बिफां बिदिनो गय खान्थाल थाइजौ फिथाय मोनो बे गय खान्थाल थाइजौ फिथाय मोननायजोंबो जोङो रांखावरि रां खामायनो हायो बे रां खामायनायजोंनो जोङो न'खरखौ सोलियो